हेलो हँ की करै छिऐ नहि की करै छिऐ एखन की सब लेलियै सब्जीमे

हँ

खाना नहि भऽ रहल एखन धरि हँ बनाबु बढ़िऑं जकाँ बढ़िआ जकाँ बनाबू हँ एखन करै छियै की बैठल छियै कि सुतल छी ओ ठीक छै आबै छी हमहुँ आबै छी हमहुँ अच्छा खाना बनाबू आइ बनेबै की सब कहिऔ ने की सब जे सब आनने छियै की सब आनलियै एखन किनकऽ अच्छा बनेबै की सब

हँ

हँ काज धन्धा करै लए नहि जेबै घास आनलियै धान रोपि कए बजे एबै धान रोपिकऽ साँझमे कए बजे एबै

अखन ड़ेढे बजै छै एक चौंतीसे होइ छै

अहाँ निश्चिन्तसँ काटू अहाँ निश्चिन्तसँ आबु